पणजें एका बुकस्टाॅलांतल्यान हांवें हरप्पा नांवाचो एक बुक विकत घेतिल्लो थंय म्हाका त्या दुकानदारान बरो डिस्कावन्ट दिलो त्याच बरोबर ताणें म्हाका एक बुक मार्क सुद्दां फ्री दिलो आनी सांगलें ही डिस्कावन्ट स्किम आनीक एक म्हयनो चलतली